ہاں میری ایک سب سے پسندیدہ کتاب ہے کومکس جسے میں اس کے اندر بہت ساری کتابیں بہت ساری کہانیاں ہیں اس کے اندر ایک کہانی ہے اس کے اندر سپر مین کی وہ سپر مین بہت اچھا ہوتا ہے وہ پہلے بات تو پہلے سپر مین نہیں ہوتا ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے وہ دنیا والے اسے بہت چڑھاتے ہیں بولتے ہیں تو پھٹیچر ہے تو غریب ہے تو اچانک ایک دم قدرتی اس کے اوپر ایک بجلی گرتی ہے اس کے اندر پاور آتی ہے بہت ساری تو وہ تو ایک دم دنیا کا مسیحا بننے چلا جاتا ہے وہ دنیا کے لوگوں کو بچا بتاتا ہے بتاتا ہے کہ میں ایک سپر مین بن چکا ہوں پھر لوگ اس پر ہسنتے ہیں بولتے ہیں کیا یہ مذاق کر رہا ہے پھر وہ لوگوں کی سہایتا کرتا ہے بچا کر دکھاتا ہے لوگوں کو ٹرین کے آگے سے بچ کے بس کے آگے سے بس کے آگے سے بلڈنگ کو گرتے ہوئے لوگوں کو بچاتا لیتا ہے کئی بار تو لوگ بولتے ہیں واؤ کیا ہے یہ تو لوگ اس کے اتنے فین ہو جاتے ہیں بےحساب فین ہو جاتے ہیں اس کے اس لئے تو لوگ ماننے لگ جاتے ہیں وہ کومکس مجھے بہت پسند ہے آپ کو کیسی پسند ہے وہ بتا دیجیے